असांजे हिते चालीहो ॾाढे सुठे सां मनायो वेंदो आहे असां चालीहे जे पहिरीं ॾींहं खां वठी वरी आख़िरी ॾींहं त ॾाढो नचंदा टपंदा आहियूं असां चालीहे जे आख़िरी ॾींहं ते सभेई साहेड़ियूं मिली करे सिंधी गाननि ते ॾाढो डांस कंदा आहियूं असांजे हिते माता जा नवरात्रा बि ॾाढे सुठे सां मनाया वेंदा आहिनि असां सभु हुते वञी करे बि ॾाढे सुठे सां गरबा डांस कंदा आहियूं ऐं असांजे हिते चेटीचंड जाम सुठे सां मनायो वेंदो आहे चेटीचंड जो जाम वॾो प्रोग्राम थींदो आहे जिते असां अठ अठ ॾह ॾह साहेड़ियूं मिली करे हिक सुठो सो डांस तयारु कंदा आहियूं जंहिंजी असां प्रैक्टिस पंद्राहं वीह ॾींहं पहिरें खां ई चालू करे छॾंदा आहियूं असां खे हिन सभिनि प्रोग्रामनि में डांस करणु जाम पसंदि आहे असांजे समाज में ॾाढा सारा प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि जंहिंमें असां अलॻि अलॻि डांसूं करे करे पंहिंजे पाण खे प्रदर्शन कंदा आहियूं डांस करणु असांखे जाम पसंदि आहे